جی ہاں میرے پاس جوتے ہیں اسپوٹس جوتے ہیں جب میں جوگنگ کے لیے صبح نکلتا ہوں صبح تقریباً پانچ بجے تو میں انہیں پہن کر کے ہی ہی نکلتا ہوں جوگنگ کرتا ہوں اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کی جوگنگ کرتا ہوں اسپوٹس جوتے پہن کر کے نکلتا ہوں اور میرے پاس کھیلوں کے لیے مخصوص لباس تو ہے ہی ہے لور ہے ٹی شرٹ ہے جب میں کھیل کھیلنے کے لیے نکلتا ہوں تو لور اور ٹی شرٹ ہی پہن کر کے نکلتا ہوں اس میں کافی کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں اور اچھا رہتا ہے کھیل کے لیے اور جو ہاں لیکن یہ بھی ہے کہ صرف کھیل ہی کے وقت میں لور ٹی شرٹ کا استعمال کرتا ہوں ویسے نارملی میں نارمل ہی میں عام طور سے میں نارمل ہی لباس پہنتا ہوں جو پہنا جاتا ہے اور صرف کھیل کے ہی وقت میں یا جوگنگ کے وقت میں ہی مجھے میں لور ٹی شرٹ کا استعمال زیادہ کرتا ہوں اور ویسے میں فارمل ڈریس ہی کا میں یوز کرتا ہوں اور اس میں آرام بھی محسوس کرتا ہوں جی ٹھیک ہے